میں ان دنوں اپنی فیملی کے ساتھ ایک چھٹی کا پروگرام بنا رہا ہوں ہم سب نے سوچا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں باہر گھومنے کا پلان کیا جائے تاکہ روز مرہ کی بھاگ دوڑ سے کچھ راحت ملے اور بچوں کو بھی کچھ نیا دیکھنے کو ملے لیکن جیسے ہی سفر کا سوچنا شروع کیا تو تو سب سے پہلے جو چیز جو ذہن میں آئی وہ تھا سفر کا خرچہ میں نے سوچا کہ اگر ہم ٹرین سے جائیں تو شاید ہمارا ٹریول بجٹ تھوڑا کم ہو سکتا ہے اس لیے اب میں الگ الگ شہروں کا کرایہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر ہم دلی سے لکھنؤ یا ممبئی جانا چاہیں تو ٹرین کا کرایہ کتنا ہوگا کیا سلیپر کلاس میں جانا بہتر رہے گا یا تھرڈ اے سی میں انہیں باتوں کو سوچ کر میں نے اپنے ایک دوست کو کال کرنے کا ارادہ کیا ہے جو اکثر ٹرینوں میں سفر کرتا ہے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا فیملی ٹرپ کا پلان بن رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے گائیڈ کرے کہ کیسے کرایہ پتہ کیا جائے کیا آن لائن آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ سے یہ جانکاری مل سکتی ہے یا اسٹیشن جا کر ہی پوچھنا بہتر ہوگا امید ہے میرا دوست مجھے صحیح صلاح دے گا اور میں صحیح بجٹ بنا پاؤں گا تاکہ ہماری فیملی ٹرپ یادگار بنے اور جیب پر بھی زیادہ بوجھ نہ پڑے